हेलो ई बोलै रहियौ कि इहाँसे उहाँ जाइमे कते रुपआ लेबए एतना पचास रुपआ नहि एतना दूरमे पचास टका देमे तऽ बगलेमे तऽ छै कहाँ जादा दूर छै एतना दूरमे कहि पचास रुपआ लए छै